हाय मेबीन केशें आहा गो तूं आंवूय बरें हा कित गो बोर्ड एग्जाम पाव मुगो आतां कित करपाचें शिकोन जालें तुगेलें शिकोन जालें तुगेलें सोगलें शिकोन जालें हांवूय शिकतालें थंय तें गो कॉलेजी कन्फ्युजन जाता खंयच कॉलेजी वचपाचें तूं आतां बोर्ड जाल म्हुणू रिजाल्स किदें चौगुलेज बरी आहा गो कॉलेजू तिंगा कॉमर्स आसा कॉमर्सां तिंगा ओ सायन्स आनी आर्ट्सूच आसा कोमर्स ना हांव कोमर्स घेवापा सोदता मोगो कोमर्स ना तिंगा आ आनी हिंग कित कितें एक्टिविटीज आसताय चौगुलेज एश कोन चौगुलेज कित स्पेशेलिटी सांग म्हाका मातशें तुका खबर आहा न्हू तुगे भोयणी गेलें

आं आं

आं आनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आमकां एनहान्स करूं मेयटा लायक टॅलंट बी शो करूं मेळटा न्हू हय म्हगे आमी फ्रेंडूय सांगता तें प्रोग्राम बी बरें व्हडलें जाताय हूंय एशें कोन्न पाटिसिपेट बी करपा मेळटी ऑपोर्च्युनिटी चोवपा गेले जाल्यार चौगुलेज बेस्ट म्हूण सांगताय खंय म्हाका लोकू म्हळ्यार तुगे भोंवणीचे पर्सनल एक्सपिरियंस आहा न्हू ना ना हांव चोगलेजूय चिंत्ता गो मात्शें ती फेमसूय आहा न्हू अशें गो चोगलेज म्हळ्या मातशें नांवूय ते जे आहा न्हू हांव चिंत्ता हे चोगलेज वयतो न्हू थोड्यू आं आं आं हां आ हा फन बी कोरपा बरें आं हां इनफ्रास्ट्रक्चर बी केसो हा इनफ्रास्ट्रक्चर बी बोर हा

आ आ आनी एश को आयकूं मुगो हांयें मॉर्डन मॉर्डन टिचींग स्किल्स बी तेंगे मॉर्डन आहाय मुगो सामकें तें ना ना ती तूं सिनोचें एशें कोन्न टी वी वाचें आसूं तें कित म्हुटाय तेका आं आं आं ओके ओके चोयता हांव मामी डॅडी कडे डिसकास कोता मागीर चोया किदें जाता तुमी चोगले जी वयता मुगो आं बरें बरें चोया आं ओके हॉलिडेजा मातशें चेक कोणा प्रोस्पॅक्टीस बी जेन्ना या ओके ओके ओके ओके